हैलो ओला सर्विस मां ज्योति थी ॻाल्हायां मुंहिंजी फ्लाइट राति जो ॿी लॻे जी आहे त तव्हां मूंखे राति जो ॿारहें लॻे ओला मोकिले सघंदा जे मोकिलियो त इलाही सुठो आहे ऐं असां चारि ॼणा आहियूं ऐं सामान बि इलाही आहे तंहिं करे इलाही वॾी तव्हां कार मोकिलिजो ॿियो मुंहिंजी प्लेन मिस न थिए उहो तव्हां महिरबानी करे ध्यानु ॾी ॾींदा ऐं तव्हां मां इहो अगरि प्लेन मिस थी त मां तव्हांसां खां पंहिंजो इहो किरायो वसूलु कंदमि इन्हीअ करे तव्हां महिरबानी करे मूंखे राति जो टाइम ते तव्हांजी कार ओला कार वॾी मोकिलियो